ہمارے علاقے میں لوگ عموماً ایک قلعہ دیکھنے آتے ہیں جوکہ زمینی قلعہ ہے اور وہ یہاں کا سب سے مشہور اور روایتی مقام ہے لوگ وہاں پر آنا اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں صرف تین زمینی قلعے موجود ہیں اور ان تین زمینی قلعوں میں سے یہ ایک قلعہ ہمارے شہر میں واقع ہے